میں ڈرائنگ کرنے والوں کے لیے ایک مشورہ لے کر آئی ہوں ہم جو ڈرائنگ کرتے ہیں ہمیں بہت دل لگا کر کرنا چاہیے اور بہت باریکی سے کرنا چاہیے وہ کام بہت بھی بہت سکون سے کرنا چاہیے ہم ہمیں دماغ سے کرنا چاہیے سوچ سمجھ کر دل سے ہمیں جو اب اگر ہم ڈرائنگ کامیاب کر لیں تو ہمیں بہت اچھا دکھتا ہے اور لوگوں کی واہ واہ ہمیں ملتی ہے اور بہت اچھا ہمیں دکھتا ہے